ही तहिंवारु पूरे भारत में हिंदु महिने जे सावण अष्टमी यां कृष्ण पक्ष जे अठे ॾींहुं थींदो आहे ही ॾींहुं ॾाढो ख़ुशी ऐं मन सां मनायो वेंदो आहे कृष्ण जा भक्ति पूरे ॾींहं ऐं राति विर्तु रखनि था ऐं हिन जी पूॼा कंदा आहिनि कथा ॿुधंदा आहिनि भॼन ॻाईंदा आहिनि राति भर जाॻींदा आहिनि हिन ॾींहुं घर में मंदर खे सॼायो वेंदो आहे पूरे उत्तर भारत में ॻाइण ऐं नचण जो उत्साह थींदो आहे मध्यराति जो नन्ढे कृष्ण जूं मूर्तीअ खे सनानु करायो वेंदो आहे घंटियुनि जी आवाज जे विच में झूले में सुम्हारींदा आहिनि पोइ उन्हनि खे झुलाईंदा आहिनि माण्हूं मिट्टी जे बासण में मखण ऐं ॾुधु विझी करे पट खां मथे लटिकाईंदा आहिनि पोइ उहा माण्हूं झुंड ठाहे करे बीहंदा आहिनि बासण खे टोरण जी कोशिश कंदा आहिनि ईअं करे जन्माष्टमी मनाई वेंदी आहे